अस बाईक बिच बी जंदे ते गड्डी बिच बी जंदे घुम्मन लेकिन साढ़े रस्ते बिच जेह्ड़ियां ओह् बड़ियां जेह्ड़ियां रुकावटां आंदियां न गड्डी चलांदे असें पैह्ली जेह्ड़ी प्रॉब्लम ऐ ओह् टैकल करनी पौंदी ऐ की बर्फ प्हाड़ी आह्ले इलाके ते बर्फ कन्नै जेह्की गड्डी निं चलदी ते जित्थें बर्खां होआ दियां न ते उत्थें बड़ा मुश्कल ऐ उत्थें ते गड्डी ते स्कूटी दा खतरा बने दा रौहंदा कदें कदें इंया आखदे कि टायर पंचर होई जंदे गड्डियें दे ते ओह्बी बड़ा जेह्ड़ा मुश्कल होई जंदा ऐ जदूं टायर पंचर होई जंदे न कदें कदें टायर बी पंचर होई जंदे न गड्डियें दे इक्क गड्डियें दे टायर पंचर होई जंदे ओह्बी सन्न ऐ ते बनाना बड़ा मुश्कल च जंदा ऐ ते एह्दे करी जाइयै बर्फबारी च प्हाड़ी आह्ले लाकै च जाओ ते मुश्कल इयै होंदा कि

पर जेह्ड़ा बड़ा मुश्कल दा सामना करना पौंदा ते ओह् ऐ गड्डियें दा की कदें टायर पंचर होई जंदा कदें गड्डियां फिसलनै दा खतरा बने दा रौंहदा ऐ ते कदें बर्खा होआ दी होंदी ते कदें मिट्टी फिसला दी होंदी ते ओह् कदें कदें साढ़ी गड्डी गी जेह्के ओह् कदें जानवर बी आई जंदा ब्रेक मारनी पौंदी ओह्बी साढ़े चलाने पर अगर बाईक पर जा दे ते बऱ्खा दा खतरा बरफ दा खतरा ते एह् जेह् खतरे बड़े औंदे न ते जादैतर इयै कि रस्ते च कदें बूह्टा डिग्गे दा होंदा रस्ते बंद होई जंदे ते जेल्लै अस ट्राई करने जन्ने ते प्हाड़ी लाकै ई एह् करना पौंदा जेकर प्लेन रस्ते च जा दे ते उत्थें सानूं घट्ट ई जेह्ड़ियां मुश्कलां आंदियां न ते कदें कदें इंया होंदा की तुस पेट्रोल पाइयै जंदे न ते कदें कदें बड़ा रेअर जंदा की पेट्रोल ई खत्म होई जंदा ऐ प्लेन रस्ते जाना होऐ बिना बर्फबाारी ते उत्थै होंदा निं ऐ किश लेकिन ते प्हाड़ी लाकै च जाना बड़ा मुश्कल होई जंदा